हलो

अच्छा हूं अच्छा सिर्फ़ गुल खपनव या सजाइणो बि अथव सजाइणो अथव गुल बि खपनव सजाइणो बि अथव सजाइणो घणो एरियो आहे ॾह बाई ॾह जो कमिरो आहे दीवारुनि ते सजाइणो आहे न

गुरू जीअ खे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हा थी वेंदो हा सजाए वठंदासीं कोई ॻाल्हि न आहे हाणे गुरूअ जो कम आहे गुरूअ जे कम में कहिड़ा पैसा हाणे जेको ॾींदव असां वठी वेंदासीं हा जेको ॾींदव तव्हां ख़ुशीअ सां वठी वेंदासीं हा ओ धंधो त त ईअं कयो तव्हां बारहं सौ रुपिया ॾिजो सभु तव्हांजो कमु थी वेंदो सभु तव्हांजो थी वेंदो कमु हे बि गुरूअ जो आहे न त ॿिए कंहिंजो हुजे त ॿ अढाई हज़ार खां घटि न वठूं असां हा हे त साईं जो साईं जो कम आहे इन्हीअ करे त कहिड़े गुरूअ जो कहिड़े गुरूअ जो रखराईंदा आहियो तव्हां हा गुल गुल त ॿुधायव न गुल कहिड़ा कहिड़ा चयव तव्हां गुलाब जा गेंदे जा अच्छा अच्छा अच्छा हा हा हा उहो उहो त सभु मां लिखी छॾियो आहे ओर्चिड बि खपनव ठीकु आहे कोई ॻाल्हि न आहे अची वेंदव हा हा सजाईंदासी त बढ़िया सजाईंदासी बढ़िया हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा ॿियो ॿियो कोई शेवा हा ॿारहं सौ रुपया कॾहिं करिणो अथव डेट डेट तव्हांजी छा आहे अॼ आहे छई अठीं तारीख़ सम्झो घणे वॻे टाइम ॿुधायो चईं खां छह आहे तव्हां वटि बि बजे अचे न माण्हू जॾहिं सजाइण लाइ ॿ टे कलाक त खप हा हा ॿी ॿी बजे मां मोकिले छॾियां हा हा उहे उहे सभु छा हो पैकेज में ईंदियूं अहिनि सभु मोकिलींदोमाव मां हा ठीकु आहे ठीक आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय जय झूलेलाल